उक्त्या उदकांत म्हळ्यार न्हंय तळी न्हंयक सुकती आनी भरती आसता सुकतेर उदक थोडें आसता तर भरतेर उदक चड आसता भरतेर उदकाचो प्रवाह जो आसता तो खूब खर आसता तेन्ना पेंवप्यान आपूण व्हांवत वचचो ना न्हय हाची जतनाय घेवपाक जाय त्याच प्रमाण एखाद्या नव्या जाग्यार पेंवपाक वतना उदकाची खोलाय कितली आसा त्या न्हंयक जावं तळयेंत उपद्रवी जीव आसा काय ना हें खबर आसना आमकां हाची सुद्दां जतनाय पेंवप्यान घेवपाक जाय